हैलो अंजी अंजी आं दुकानै र गैं आं आं अं केह् लैना तुसें बादाम अच्छा भाव लाई लैगे किन्ने लैने तुसें अच्छा आं ते खोड़ बी रक्खे दे बादाम बी रक्खे दे असें ठीक रेट न साढ़े भुरजे खोड़ रक्खे दे असें शैल अच्छा अच्छा आं ते खोड़ गै आं दुकानै र गै खोड़ें दा भाव इंया लोग ढाई सौ रपे बेचा दे कोई त्रै रपेआ बेचा दा तुसेंगी दौ सौ लाई लैगे रेट सारे ओह्बी ऐं कश आं कोई निं आयो तुस कदूं औना तुसें खरी खरी औना कदूं ऐं अच्छा अच्छा खरी खरी आयो तुस रेट लाई लैगे ठीक गै रेट लग्गने साढ़े खरी खरी जेह्का जेह्का औग ते लेई आयो सगुआं जिन्ने गाह्क लेई औगे ते उन्ने गै घट्ट पैसे लग्गी जाने खरी खरी दुकानै र गै होने आयो आयो तुस ठीक ऐ भी तां अच्छा जी